जी मैम मुझे जूता चाहिए था हा ओ सॉरी मूंखे जूतो खपे पियो तव्हां वटि कहिड़ी कहिड़ी वैराएटी में मिली वेंदो मूंखे मूंखे स्पोर्ट शू खपे पियो हा जी हा रि रि रेट रेट कोई ॻाल्हि न आहे बसि अठ नम्बर हुजे मुंहिंजो अठ नम्बर आहे जी जी कंपनी ॿ ॿुधाए सघंदो कंपनी ॿुधाए सघंदो कहिड़ी कंपनी

हा हा ठीकु आहे वाट्सअप नम्बर वठी वठो उनते तव्हां पंहिंजो डिसप्ले करे रखिजो रेट्स बि और हा हा हा हा जी हा वाट्सअप नम्बर वठी वठो नाएन वन नाएन एट डबल सिक्स नाएन एट सिक्स एट हा ज हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां हिन ते वाट्सप मोकिले छॾिजो